नार्जि नार्जिखौ आङो बिराद मोजां मोनो नाफामजोंबो संनानै जायो आरो फाजाबो जायो आरो फाथोखौबो आङो ओरैनो फाजाबो जानो मोजां मोनो आरो गोरान फोरान्नानैबो जोङो नार्जिखौ अमा बेदरजों जायो नाफामजोंबो संनानै जायो मानि थाखाय मोजां मोनो आं मोनथिया आरो खाथो खाथो आरो मिलौनाय मोनो बेदरजों संबाथ' साबसिन मिलौबावो आरो नाफामजों संबा एसे खाथो खाथो जायो नालाय जों बेदरजों बांसिन संनानै जायो जों माबाफ्रा बर'फ्रा आरो मासि गोथाव मोनो नार्जि होनबाथाय संस्लाब लायनो हायै गासिबो नार्जि बाथाय बर'नि नालाय जोंहा बिराद गोथाव मोनो आरो मेवाइ मेवाइजों अनलाजों आरो दाउ बेखौबो जों मोजां मोनो मेवाइखौबो जोङो फिसा फिसा हानानै फाजाबो जायो आरो अनलाजोंबो जायो आरो जोङो माबाखौ मेवायखौ आसारबो बानायनानै दोनो आरो जेब्ला बेदर मोनो होमब्ला जों आसार बानाय नायखौ एफा एफा जोङो माबानानै बेदरजों एफा एफा सानफ्रामबो जायालाबानो एखमबा एखमबा बेदर मोनबा जों बेदरजों एफा एफा होनानै जोङो फाजा जानो गोथाव मोनो मानो गोथाव मोनो होमबा मेवायखौ रावबो मोनथिया गोथाव मानि मेवाइखौ गोदैखाय बयबो गोथाव मोनो ओंखायनो जों मेवाइखौ बयबो गोथाव मोन्नानै जायो आरो आलु आलुखौबो जोङो जहलबो जायो बेदरजोंबो होयो आरो फाजाबो जायो आलुवा जेरावबो सोलियो लाब्रायावबो सोलियो ओंखायनो जों आलुखौ सब समाय गायनानै आलुखौ जायो आलु ओंख्रि मालाबा बेदरजोंबो जागोन मालाबा फाजाबो जागोन आरो मालाबा जहलबो जागोन आरो मालाबा लाब्राबो जागोन जों आलुखौ सब समाय जाबाय थानो हायो आरो दालिखौलाय दालिखौबो जोङो मारै गोथाव मोनो जोङो दालिखौ माबानानै खेबसेनो खुखाराव सुनानै थाव एसे बानलु एसे फ्यास एसे एवफाखानानै जोङो खनसेयैनो जोङो खोबहाबनानै दालिखौ खेबसे गाबहोनानै जायो अब्ला बे दालिया बारा मोनब्रेला नालाय जों बेखौ गोथाव मोनो सोरबा सोरबा लोंलायनोबो मोजां मोनो आरो जानोबो मोजां मोनो दालियाथ' सब समाय थाबाय थाखायो दालिखौ जायाबानो जेबो ओंख्रि गैखाया जानायानो जोंनि गुदि जोङो जेला जायो होमबा एसे लेबुफोर सेबदेर लायनानै जाबा जों गोथावसिन मोनो आरो आरो माबाफोर बाथोन बुथोन फोर थाबा साबसिन मोनो आरो जोङो दालिखौ ओंखायनो दालिखौ जोङो सब समाय बाहायबाय थानाय जायो अनलाखौबो जोङो सब समाय बाहायबाय थानाय जायो बोथिफा बोथिनै बाद दस्रा ओंख्रि संनानै जोङो अनला ओंख्रि जायो आरो दालिखौबो एखनबा बोथिफा बोथिनै बाद दोन्नानै जायो ओंखायनो जोङो दालि आलु अनला नार्जि जों बेखौ बांसिन जानाय जायो आरो ओंखायनो जों बेखौ दोनखाबाय थानाय जायो